पन्द्रह हजार पन्द्रह हजार रुपिआ

बढ़िआँ लेबै तऽ कमसँ कम बीस पचीस हजार रुपिआ पड़त हाँ बीस हाँ बड़ होएत तऽ बीस हजार रुपिआ हो जाएत हाँ बीस हजार रुपिआ पाँच सए रुपिआ तहुँ लगाबह हूँ आओर किछु लेबै बोलिए हूँ बोलिए की बोललियै हूँ लए लबै हँ हँ हँ हँ तहन कतेक बला ठीक हए लए लेबै सहए तऽ बीस हजार रुपिआ तऽ दश हजार की बोललियै कतेक कम करि सकैत छी बड़ तऽ एक दू हजार रुपआ होएतै कम